हमर गाँवमे जे छै महिलासभ ओ मतलब मसाला जे बनाबैत छै ओ मतलब मसाला जे बनाबैत छै आ कूटैत छै पीसैत छै आओर मतलब बेचैत जे छै ओ मसाला खाइमे बहुत सुन्दर लागैत छै ओ जे छै महिला जेनाकि ई ग्रुपसभ जे होइत छै जेना जीविका ईसभमे जे मसाला लाल मिर्च धनी पाउडर मतलब ई जीरा गरम मसाला ईसभ जे मसाला छै ईसभ मसाला मतलब जांँतमे या उखरि समाठ जे रहैत छै ओहिमे पीसि पीसिके पॉकेट बना बनाके जे बेचैत छै ओ मसाला बहुत सुन्दर लगैत छै खाइओमे आओर कनि सुगन्धो दैत छै जे मतलब देखैत छियै जे गाँवसभमे महिला सभकेँ ओ मतलब खरीदैत नहि छै ओ अपने हाथसँ कूटैत छै पीसैत छै आ ओ जे छै मसाला ओ कोनो ओहिमे केमिकलसभ नहि दैत छै देखैत छी कम्पनीसभमे तऽ कैमिकलो मारल रहैत छै गाँवमे तऽ एतेक सुन्दर सुखाके रउदमे सुन्दरसँ शुद्ध मतलब ओहिमे कोनो कम्पनीमे तऽ मिलावटसभ रहैत छै एहिमे तऽ अपनासँ सुखाबैत छै कनि धोए दैत छै कनि भूजि दैत छै ओकरा आगिपर सेक दैत छै तहन जे ओकरा पिसबैत छै आ ओ जे खाइमे सुन्दर लागैत छै तऽ ओ जे खाइमे सुन्दर लागैत छै एहन कतहु सुन्दर मिलबे नहि करैत छै किआकि महिलाके हाथमे तऽ जादू रहैत छै आओर ओकरा एहन मसाला कोनो मतलब कतहु हम नहि देखलहुँ हेँ